बिगियान आरो टेकन'लजिनि गोदान दाथाइफोरा आंखौ मोनसे गोर्लै जिउनि खान्थियाव थांनानै थानो थाखाय मदद खालामदों मानोना दानि बिगियान मुगायाव एबा नेतवर्क मुगायाव मबाइल एबा लेपतपफोर जोंनि गासै खामानिफोराव एबा मबाइलफोरजों गुबुन दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसेसिम खौरां हरलायनो हायो बेफोर जाहोननि थाखाय मोनसे गोर्लै जिउनि खान्थियाव थांनानै थानो थाखाय मदद खालामदों मानोना नांगौ बेसादफोरखौ गोरलैयैनो मोन्नो हायो लोगोसे माबाफोर मुवा बेसाद बायनो गोनां जायोब्ला बेफोरखौ अनलाइन शपिं खालामनो हायो लोगोसे अनलाइन पेमेन्त खालामनानै गोर्लैयैनो न'सिम गावनि थाग्रा जायगासिम बिहरनानै लानो हायो लोगोसे बैफोर जाग्रा जाग्रा मुवाफोरखौबो गावनि न'सिम बिहरनानै जानो हायो लोगोसे बिगियान मुगायाव गोर्लैयैनो नायनो आरो मिथिनो हायो लोगोसे जोंनि टेकन'लजि गोदान दाथायफोरजों मोनसे गोरलै जिउनि खान्थियाव थांनानै थानो थाखाय मदद मोनो लोगोसे जायनि जाहोनाव दानि मुगायाव गोदानै ओंखारनाय गारि मथर बेफोरखौबो गोरलैयैनो जों मोन्नो हायो एबा अनालाइन अनलाइन बुकिं खालामनो हायो जायनि जाहोनाव गोदो गोदाय बिगियान एबा टेकन'लजि गैयि समाव बेफोर बेफोर खामानिफोरखौ मावनो हायामोन नाथाय दानि बिगियान आरो टेकन'लजिनि गोदान दाथायफोरजों बेफोरखौ सुबुं जिउनि खान्थियाव गोर्लैयै थांनानै थानो थाखाय गोर्लैयैनो मदद मोनो लोगोसे दानि मुगायाव बिगियान आरो टेकन'लजिनि गोदान दाथायफोरखौ गोर्लै जिउनि खान्थियाव थांनानै थानो थाखाय मदद मोनदों